हेल' अ ओइ बाबु आं मोनसे बाथ्रा सोंनोमोन बै मैखुन आबादखौ माब्रै मावयो बेखौ आं मिन्थिनो लुबैदों आरो अ अ

अ अ

अ अ जागोन दे